ہیلو السّلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ آپ ڈاکٹر نیلو صاحبہ بول رہی ہیں جی جی ڈاکٹر صاحبہ میری رات سے کافی طبیعت مطلب طبیعت خراب ہے مجھے وومیٹنگ ہو رہی ہے پیٹ درد بھی ہے فیبر بھی ہے سر درد بھی ہے اور مطلب باڈی پین بھی ہو رہا ہے اور بیک ساٮٔڈ مطلب بہت درد ہو رہا ہے وومٹنگ زیادہ ہو رہی ہے اور سردی بھی لگ رہی ہے جی میم جی میم میں نے صُبح میں مارننگ ٹائم میں جوس پیا تھا پھر ایوننگ میں میں نے مطلب لسی اور کولڈ ڈرنک پی لی تھی پھر رات میں نائٹ میں میں نے آئس کریم کھا لی تھی یس میم دونوں ہی آن تھے میرے جی میم یس میم یس میم تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ میں کس طرح سے میڈیسین لوں یہ وغیرہ پھر ہاں یس یس یس میم یس میم جی میم میم اگر میم اِس سے بھی ٹھیک نہیں ہو پایا تو جی میم یس میم تھینک یو میم ڈاکٹر صاحبہ شُکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ سب بتایا آپ نے اتنی ہیلپ کی تھینک یو سو مچ